میں نے ابھی چار پانچ سال پہلے ایک موبائل خریدا تھا موٹورولا کمپنی کا

موٹورولا کمپنی تھی اور موبائل ماڈل تھا جی فائیو ایس پلس کافی اچھا موبائل ہے میں اس کو پچھلے پانچ سال سے یوز کر رہا ہوں لگ بھگ اب اس میں پچھلے تین سال سے کوئی دقت نہیں آئی چارجنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے ایک گھنٹے میں پورا موبائل چارج فل چارج ہو جاتا ہے ہوں ڈسپلے بھی ڈسپلے کوائلٹی اس کی بہت اچھی ہے بیٹری بیک اپ کافی اچھا ہے اس موبائل کیمرے کی کوائلٹی بہت اچھی ہے اس کا تیرہ میگا پکسل کیمرا آج کے جو پچاس میگا پکسل کے کیمرا کے برابر ہے کیمرے کی کوائلٹی بہت اچھی ہے اس موبائل کی